घरके बगलमे जे छै हमर पुस्तकालय छै चौरसिया बुक सेन्टर पुस्तकालय छै आओर हमर रूममे जे छै अखन तऽ कोइ भी एहन लाइब्रेरी जे छै पुस्तकालय जे छै अखन नहि छै लेकिन पुस्तकालय जे छै अखन हमर घरमे बेशक नहि छै ओ हम जानि रहल छियै आओर पुस्तकालय जे छै हरेक घरमे रहना चाही अखनके टाइममे जेना टीवी भै गेलय लैपटॉप भै गेलय उसी तरह जे छै अहाँके जे छै पुस्तकालय जे छै ओ होना चाही हम जे छै सोचि रहल छियै कि जे आज नहि लेकिन एक साल डेढ़ सालके बाद जे छै हमे जे छै पुस्तकालय जे छै अपन घरमे बनेबय आओर हमर जे छै घर जे छै घरके बगल एक पुस्तकालय छै आओर ओ बहुत बड़का पुस्तकालय छै वहाँ जे छै अहाँकेसभ किताब मिल जेतय जेना भै गेलय भौतिक भै गेलय रसायनके किताब भै गेलय गीता भै गेलय गणितके किताब भै गेलय अहाँके जे छै जेनो किताब चाही ओसभ मिल जेतय आओर ओ जे छै बहुत ही अच्छा दोकान छै वहाँ जे छै अहाँके किताब जे छै सभ परकारके किताब जे छै वहाँ मिल जेतय